हलो अमेज़ोन मां चारि ॾीहुं पहरीं जुती ऑडर कई हुई हूअ जुती मां पाती त मूंखे कोन्ह थी अचे ऐं मूंखे हूअ जुती सुठी बि कोन्ह थी वणे त मूंखे हूअ जुती वापिसि ॼणी आहे त तव्हां हूअ जुती मूंखां वठंदी ऐं तव्हां पहिंजो माण्हू मोकिलियो ऐं हूअ जुती वठी वञे उन जे बदले मां ॿियो कुझु बि ॾिसी सघां थी